हाँ हलो हाँ बोलिए क्या लेना है हँ क्या लेना है बोलिए सब्जी का तो है बैगन है टमाटर है नहीं पेड़ का पौधा बेचते हैं पौधा जो होता है न पौधा पौधा आप लगा वही तो आप आइएगा मुट्ठी का हिसाब देते हैं मुट्ठी ऊट्ठी जैसे बिक्री होता है दस रूपए पंद्रह रूपए बीस रूपए टमाटर का है नहीं ना हाँ हाँ सब है करेला का है बीच बीज बेचते हैं

सब है आइए लीजिए अरे हॉलसेलर के हिसाब से हॉलसेलर के हिसाब से दे देंगे आपको उसमें कोई कमी नही है ठीक है आइए ये मार्केट में में हाँ मेरा मार्केट में आइए न मेरा मार्केट में आइए जंदाहा बाजार है वही बगल में गुदरी है वही पे है रोज बैठते हैं वही पे आइए हर क्वालिटी का पौधा मिलेगा आपको सब्जी का सब्जी का बीज भी लगेगा वो भी है

ठीक है आइए ले ले जाइएगा आपको एक भी नहीं पौधा खराब मिलेगा आपको पौधा ठीक देते हैं हम पौधा लगाइएगा फिर आगे साल आइएगा बताइएगा जो हाँ पौधा आपके पास से ले गए थे बहुत अच्छा हमको पौधा मिला पौधा का इसमें एक भी पौधा ये नहीं हुआ ये तो शाम को आए तीन बजे से चालू कर देते हैं अपना बैठना यहाँ से अब तक रहते हैं आठ बजे तक ठीक है हाँ सुबह में आराम से लगा दीजिएगा पानी दीजिएगा टाइम तो टाइम देखिएगा पौधा अपने आप विकास करेगा पौधा में कोई नही है खाध टाइम से देखिएगा पौधा का विकास फिर बोलिएगा जो आगे साल आके जो हाँ हम यहाँ से आपको पास पौधा ले गए थे एक भी पौधा नहीं नुकसान हुआ मेरा पौधा ठीक था

हाँ तो अरे अच्छा देंगे तभी न आप आ पाइएगा मेरे पास फिर तो नहीं आइएगा न पौधा हम अच्छे भी देते हैं

ठीक है आइएगा ले जाइए ठीक है मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं लेके जाइए पौधा आईं तो बैगन है हाँ हर सब्जी है सब्जी में सब है सब्जी का हर क्वालिटी का है हर क्वालटी का पौधा है ठीक है ठीक है आइए